छा असांखे तव्हां पंहिंजे बारे में या पंहिंजे नंढपण जे बारे में कुझु ॿुधाए सघंदा आहियो हा मां नंढे हूंदे पूना शहर में रहंदी हुअसि उते मां मुंहिंजी मम्मी पप्पा ऐं मूंखे ॿ भेंणियूं हूंदियूं हुयूं हिकु भाउ हूंदो हुओ ऐं मां हूंदी हुअसि टोटल असां टे भेंणियूं हिकु भाउ हूंदा हुआसीं असां चारि ई ॼणा स्कूल पढ़ंदा हुआसीं कठो कठो स्कूल वेंदा हुआसीं असांजी मम्मी असांखे प्यारु कंदी हुई चइनी ॼणनि खे टिफिन बिफिन ॾींदी हुई असां ॾाढो लड़ंदा बि हुआसीं ऐं असांखे मम्मी पर्चाईंदी बि हुई असां मिलई स्कूल में वेंदा हुआसी पोइ ईंदा हुआसीं पोइ राति जो रांदियूं बि कुॾंदासीं ऐं पोइ असांजी चाचीअ जो घरु हूंदो हुओ असां उते चाचीअ जे ॿारनि सां बि चङियूं रांदियूं कुॾंदा हुआसीं लिक छुपियूं कुॾंदा पोइ चाची जा ॿार ऐं मि असांजा सभई मिली करे सौट पाण में मेलनि ते वेंदा हुआसीं कॾैं कॾैं त थिएटर में पिचर ॾिसणु वेंदा हुआसीं ॾाढो मज़ो हूंदो हुओ अॻिए त टे खां छह छह खां नव पिचरनि ते वेंदा हुआसीं पर अॼुकल्ह ओहिड़ो मज़ो जेको पहिरियों मज़ो हुओ न ओहिड़ो मज़ो आहे कोन असांखे अॻिए ज़माने में ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ असां शाम जे टाइम ते आईस्क्रीम खाइणु वेंदा हुआसीं सभई ॿार मिली करे पोइ जॾहिं आईस्क्रीम खाई ईंदा हुआसीं सभई ॿार वेही वेही करे पंहिंजो पंहिंजो होमवक कंदा हुआसीं होमवक करे पंहिंजो पंहिंजो वॻो इस्त्री करे पंहिंजो स्कूल जो वॻो इस्त्री करे सुबूह जो सवेलु उथी करे स्कूल वेंदा हुआसीं असांजी माउ बि असांखे ॾाढा मस्तु मस्तु ताम ठाहे करे खाराईंदी हुई पोइ आख़िरि मां हिकड़े ॾींंहुं टेंथ पास कयो अरिड़हं उणिवीह साले जी थी वयसि मुंंहिंजे माउ पीउ मूंखे शादी कराई शादी करे मां चेंबूर में अची शादी कई पो हिते मुंहिंजा साउरा हुआ साउरनि में ससु हुई सहुरो हुओ ॿ निणानियूं हुयूं ॿ ॾेर हुआ उते बि असां काफ़ी हिली मिली रहंदा हुआसीं पर मूंखे मुंंहिंजे पूना जे पंहिंजे माइटनि जी ॾाढी ॾाढी यादि इंदी हुई पहिरीयों त मां सेटल न थी सघंदी हुअसि छाकाणि त मम्मी पप्पा खे छॾणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे मम्मी पप्पा जी जाम यादि ईंदी हुई उन यादि में मूंखे जाम रोअण बि ईंदो हुओ पर हाणे जीअं मां साउरनि सां रहिया थी त मूंखे पंहिंजा ई साउरा ॾाढा वणनि था साउरा बि ॾाढा वणनि था ऐं पो आस्ते आस्ते मूंखे हिकु धीउ पैदा थी पोइ उनखां पोइ थोड़नि सालनि खां पोइ ॿी बि धीउ पैदा थी पोइ मूंखे हाणे ॿ धीऊं आहिनि ससु सहुरो आहे ऐं मुंहिंजियूं धीऊं हाणे हिकु बीकॉम पूरो कईं आहे ऐं ॿियो फॉर्मेसी परे वेठी मुंहिंजी धीउ हाणे सीए करण थी चाहे उनजी कोशिशि करे वेठी सीए जी मां हाणे चाहियां थी मुंहिंजी बि धीअ हाणे वॾी थी वई आहे उनजे लाइ को छोकिरो सुठो ॻोल्हां हुनजी शादी करायां उनजी शादी थी वञे त पोइ मां ॿी धीउ जी बि शादी करायां ईअं ई सोचियां वेठी सोचे सोच ॿ धीअनि जी शादी करायां त पोइ मूं त जहिड़ी गंगा ॾहाई पोइ त असां ॿ ज़ालि मुड़ुसु असांजी ससु थींदी पोइ त असां पंहिंजो चङी तरह सां आराम सां पंहिंजी लाइफ बाक़ी जी रही सही बिताईंदासीं बसि इहो ई आहे मुंहिंजी थोरी ज़िंदगी जो सवालु